تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے کتابیں پڑھنی پسند ہیں اور مجھے کس طریقے کی کتابیں پڑھنا پسند ہیں اور میں مستقبل میں کون سی کتاب پڑھنا چاہوں گی تو میرا جواب ہے کہ جی ہاں مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہیں اور مجھے فکشن کی کتابیں پڑھنی پسند ہیں ابھی فی الحال میں ہی میں نے ایک کتاب پوری کری ہے پڑھ کر جوکہ جس کی مصنف کالنگ ہوبر ہیں کالنگ ہوبر کی کتابیں مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں وہ فکشن ہی لکھتی ہیں اور میں نے ابھی تک اگلی لو نومبر نائن اینڈ دیئر ور نن جیسی کتابیں پڑھی ہیں اور مستقبل میں میں کالنگ ہوبر کی ہی ایک کتاب ریمائنڈر آف ہم پڑھنا چاہوں گی